मश जय झूलेलाल मछियूं त जाम तरीक़े जूं हूंदियूं आहिनि पर असां पापलेट सूरमाही पलो इहे ई पसंदि कंदा आहियूं ॿियू बि आहिनि मछियूं पर असांखे इहे टई वणंदियूं आहिनि जय झूलेलाल